मुझे बहुत भूख लग रही है और मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया है पर मेरे ऑर्डर को आने में बहुत समय लग रहा है और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा खाना कब आएगा तो मैं क्या करती हूँ मैंने अपना ऐप ओपन करके देखा और उस पर ट्रैकर की थ्रू देखा कि मेरी मतलब जो खाना मैंने ऑर्डर किया है उसकी डिलीवरी में कितना समय लगेगा